योग केल्ल्यान आमच्या शरिराक बरी मानसीक आनी शारिरीक भलायकी अनुभवला कित्या म्हटल्यार योग केल्ल्यान जिवाक चड बरें दिसता शांतता मेळटा मनाक आनंद मेळटा आनी आमच्या जिवाकूय चड बरें दिसता बऱ्यो भावना अनुभवता चड अशे चिडचीड वायट विचार कांय मनान येना शांतता मेळटा मनाची शांतता ही चड गरजेची आसा